आइकाल्हिके बच्चा सब पढ़ै लिखै लए गाँवमे नहि चाहै हइ बाहरे भीतर भागय चाहै जे गाँव बाहर भीतरमे मन लागतै पढ़तै लिखतै कमेतै खेतै से हुवाॅं मन लागतै से चाहै हुवाॅं रहिके गाँवमे नहि रहय चाह हइ एको मिनट जे रहतै जे पढ़तै लिखतै दूगो ज्ञान हेतै जे कामो धन्धा करतै पढ़बो लिखतै पढ़बो करतै लिखबो करतै जे कामो धन्धा करतै नौकरियो करतै जे बेसी मोन लागतै बाहरे भीतरमे गाँवमे नहि मन लाग लगै बेसी बाल बच्चा कहत हम बाहरे रहब बाहरे रहब बाहरे पढ़बै लिखबै से कहैत रहै हइ पैसो कौड़ी होतै तब ने बाहर भीतर जेतै दिक्कतो सिक्कत काटि कऽ अपन बाहरो भीतर भेज दै छी पढ़तै लिखतै

दूगो ज्ञान हेतय हियाँ कोइ चीजके व्यवस्था नहि हइ बिहारमे जे पढ़तै लिखतै